हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो अंजी अंजी सनाओ आई आई सनाओ म्हाराज आं तुसेंगी सनादा में हा रेता सम्भी गेआ आहो रेता मुक्की गेदा थुआढ़ी बजह कन्नै में कल्ल बी आक्खेआ हा रेता आह्नने गी तुसें आह्नेआ गै नेईं अंजी आं आं अच्छा अच्छा अंजी अच्छा अच्छा ते रेता कैलूं सुट्टागे सनाओ हां चार ते कन्नै ओह्बी सरिया आह्नना ते तुसेंगी बी तां गै एह् सारा कम्म तुसेंगी सौंपे दा हा तुस आइयां गै नेईं हून ओह् ते ठीक कन्नै जेह्के अपने ओह् जेह्के मजूर मेरे रुकी गेदे इंदा केह् करङ रेता बगैरा कम्म होंदा तुसेंगी आपूं पता होना चाहिदा अंजी आं ते होर कल्ल सबेरै आह्नी ओड़गा नी कल्ल सबेरै मिगी रेतै दी गड्डी चाहिदी तीन चार अंजी आं ठीक ऐ दिक्खी लैओ मेरे कन्नै हैलो ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं रेता उ'ऐ चार सनाई ओड़ेआ तुसेंगी आं बस आं चार गड्डियां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं आं समझी गेआ समझी गेआ ठीक ऐ ठीक ऐ आं आं आं कल्ल आई जायो सबेरै हून तुसें पैग्ग सु'ट्टी ओड़दा इसलै